गहूॅंम बुनलियै चैतमे ओ पाकलै बुनलियै पाकलै काटलियै बैसाख जेठमे अहाँके कहै छै पाकलै मकई काटलियै बैसाखमे मकई रोपलियै तऽ फागुनमे तऽ पाकलै तऽ कहै छै बैसाखमे काटलियै मकइके छिललियै दौनी केलियै दोनाई केलियै ओकरा सूखेलियै रगेलियै ओकरा राखलियै बेचलियै आ की कहै छै गहूॅंमके बेचलियै काटिक दोने दोनाई कए कऽ बेचलियै फेर फागुन महीना धान बुनलियै तब ओ बुनलियै तऽ ओकरा पाकलै फूटलै धान तऽ काटलियै अगहन मास काटलियै ओकरा दोन दोनाई केलियै उसनलियै धए देलियै चाउर कूटलियै